دہلی ہندوستان کا دار الحکومت اپنے قدیم تاریخ ثقافتی ورثے اور مختلف تہذیبوں کے اثرات کے لیے مشہور ہے یہاں چند دلچسپ حقائق اور تحری تاریخی باتیں ہیں جو شاید بہت سے سیاحوں کو معلوم نہ ہو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں اندر پرست دہلی کا سب سے قدیم شہر جس کا ذکر مہابھارت کے اندرا پراسٹھ کے نام سے کیا گیا ہے یہ پانڈوؤں کا دار الحکومت تھا سات تاریخی شہر دہلی تاریخی طور پر سات مختلف شہروں پر مشتمل ہے جن میں قلعہ رائے پتھرا سہری تغلق آباد فیروز آباد دین پناہ قلعہ کو کوہنہ اور شاہ جہان آباد شامل ہے قطب مینار دہلی کا مشہور مینار ہے جو قطب قطب الدین ایبک نے گیارہ سو بانوے میں تعمیر کروایا تھا یہ دنیا کا سب سے بلند اینٹوں سے بنا مینار ہے دہلی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ صوفی ثقاوت اور روحانی تجربات کا مرکز ہے دہلی مغلیہ سلطنت کا مرکز تھا اور یہاں شاہ جہاں نے مشہور لال قلعہ اور جامع مسجد تعمیر کروائی شاہ جہان آباد میں واقع چاندنی چوک ایک قدیم بازار ہے جہاں پرانی دہلی کی ثقافت اور روایات کی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ جگہ اپنے کھانے کپڑوں اور تاریخی عمارتوں کے لیے مشہور ہے دہلی کے مشہور کھانوں میں چولہے چھولے بھٹورے پراٹھے نہاری ور دہلی کے خاص چاٹ شامل ہیں پرانی دہلی کے گلیوں میں یہ روایتی کھانے ضرور چکھنے چاہئیں یوم یہ مقبرہ مغلیہ فن تعمیر کا شا شاندار نمونہ ہے اور تاج محل کی تعمیر سے پہلے کا ایک اہم ماڈل ہے دہلی آگرہ کا قلعہ دہلی کے قریب واقع آگرہ کا قلعہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے جہاں مغل بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں اہم فیصلے کیے دہلی ہاٹ یہ ایک مستقل بازار ہے جہاں مختلف ریاستوں کے دستا دستکاری مصنوعات اور کھانے دستیاب ہوتے ہیں جو بھارت کے متنوع ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں یادگار دہلی دہلی میں واقع انڈیا گیٹ جنگ عظیم اول کے شہدا کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا اور ایک اہم سیاحتی مقام ہے یہ دہلی کے کچھ دلچسپ اور تاریخی پہلو ہیں جو سیاحوں کے لیے دلچسپی یا باعث بن سکتے ہیں دہلی کی گہری تاریخ اور متنوع ثقافت یہاں آنے والے ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ خاش خاص پیش کرتی ہے